ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت اچھی اچھی سویدھائیں موجود ہے بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہے جیسے اگر ہم دیکھیں تو شہری علاقوں میں بہت بڑے بڑے پاسپٹل ہیں جیسے ایمس ٹاٹا اور بھی دیگر ہاسپٹل ہیں جہاں صحت کے نظام کی دیکھ بھال بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں ہوتی ہے وہاں اچھے ڈاکٹرس اور صحت سے جڑے جڑے جدید آلات موجود ہیں ہمارے شہر پٹنہ میں بھی بہت ہی عمدہ ہاسپٹلس ہے جیسے کہ بہت سارے سرکاری ہاسپٹلس ہے ایمس وغیرہ ہو گیا لیکن اگر ہم اس سے نچلی استر پہ آ جائے جیسے کہ ضلع استر پہ تو وہاں اتنی اچھی سویدھائیں نہیں ہیں کسی ایمرجنسی کے صورت حال کے لیے بھی وہاں اچھی سویدھائیں نہیں ہیں نہ وہاں صحیح سے بیڈس ہیں نہ ڈاکٹرز ہیں اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انہیں شہر جانا پڑتا ہے اگر وہی دیکھا جائے گرامین استر پہ تو گرامین استر پر صحت کی دیکھ بھال کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے یہاں کے صحت کا نظام بہت ہی ادنیٰ سا ہے یہاں صحت کے نظام کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز کی کمی ہے نہ کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل ہے نہ ہی کوئی ڈھنگ کی سویدھا جیسے کہ کوئی وبائی بیماری اگر ہمارے علاقے میں پھیل جائے تو اس سے نپٹنے کے لیے نا کوئی اچھی سویدھائیں ہیں نہ اچھے ہاسپٹلس ہیں نہ ہی ڈاکٹرس ہیں لیکن شہروں میں دیکھا جائے تو شہروں میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس کے دیکھ بھال کے لیے اچھے اچھے ڈاکٹرس ہیں اور جدید مشینریز ہے لیکن ضلع استر پہ بھی اس طرح کے ہاسپٹلس نہیں ہیں جیسے کہ کینسر ٹی بی وغیرہ پریشانیوں کے لیے صحیح سے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے اگر دیکھا جائے گرامین استر پر دیکھا جائے تو گرامین استر پہ بھی کوئی اچھی سویدھا نہیں ہے صحت کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہے جہاں چند چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے لیکن بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اور ایمرجنسی کے حالات میں لوگوں کو شہر ہی بھاگنا پڑتا ہے